आङो दावबायारिफोरजों रायज्लायफेरबाय आरो बे रायज्लायनायाव आङो आंनि मोनसे एक्सपेरियेन्स यानो जादों बेयो गुबुन हारिनि सुबुंमोन आरो आंबो बर' हारिनि सुबुं बेयो जादों नेपालि हारिनि सुबुंमोन बेयो नेपालाव बेरायनो फैदोंमोन नाथाय जोङो गवाटियाव लोगो मोनलायदों आरो बेसोरो निफ्राय गोबाङैनो मोजां बाथ्रा मोन्थिनो हादों आरो जोङो रायलाइनानै मोनदांथि मोन्दोंदि बेनि दावबायनाया जारैनो जोबोरैनो गोग्गाथाव आरो जोंनि रायज्लायनाया बेनोदि जोङो रायज्लायदोंमोनदि बेयो दावबायनानै बोरै मोन्दों आरो बे गहाटि माजुलियाव बेरायनानै बोरै मोन्दों जोङो माजुलियाव बेरायनानै मोजां मोन्दों मानोना माजुलिया भारत हादरनि बयनिख्रुयबो देरसिन दिप बेयाव गोबां मन्दिर दं आरो बेयो मोनसे गेदेर दिप महरै मोन्थिजानाय हिसाबै जोङो गोबाङैनो मोजां मोन्दों आरो जोङो बेरायदों बेरायनायनि बागै रायलायदोंदि बियो उमानन्द'आव थांदों आरो आंबो उमानन्द'आव थांदोंमोन मानोना उमानन्द'आ जोंनि इण्डिया निनो बयनिफ्रायबो फिसासिन दिप बेयो ग'हाटियावनो दं बेजों रायज्लायनानै मोन्दांथि मोनदोंदि बेयो थारैनो जोबोरैनो मोजां आरो मोनसे सोलोंनानै लाखिथाव दावबायनाय मानोना बेयो जोंनिफ्राय गोबां जोंनि हारिनि बागै मोन्थिलांदों आरो आंबो बेनि हारिनि बागै मोन्थिनो हादों बिथाङा नेपालनिफ्राय आसामाव दंफैयो आरो दावबायगासिनो दं आरो आं आसामनिनो आरो आङो आसामनिनो जानानै बेनो जोंनि आसामनि बागै आरो जोंनि बर' हारिनि बागै गोबां बाथ्रा फोरमायनो हादों आरो जोंनि हारिमु मोसानाय दामनाय देनाय जानाय थानाय थासारि बायदिखौबो आं फोरमायनानै होनो हादों आरो आंबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोन्थिनो हादों माखासे आं मोन्थियि बाथ्रा माखासे आं नुफेरि आरो खोनाफेरैफोरखौ आङो मोन्दोंथि माने मोन्दों आरो बेयो जायनि सोमोन्दै खोन्थादों आं बेखौ खोनानानै जोबोरैनो गोजोन्नाय मोन्दों मानोना सासे दावबायारिया सासे दावबायारिजों रायज्लायोब्ला बेनि गुबुन हारिनि आरो आंदि सासे गुबुन हारिनि मोनथिनो लुगै खायो आरो बेनि बागै मोन्थिनो लुबैनायानो जोंनि मोनसे दावबायारिफोरनि सोलोंथाय मानोना जों दावबायनानै गोबां दावमा दावसा जिब जुनार गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुं गोबां गुबुन गुबुन हारिनि खालसार बायदिखौ मोन्थिनो हायो जायनि जाउनाव जों दावबायनानै जोबोरैनो मोजां मोनो आरो रायलायजों रायज्लायनानै खोथा रायलायनानै बेसोरनिफ्राय माखासे सोलोंनो हादोंदि बेसोरो नि हादोरा मोनसे धोरोमावनो सोलि जोबनाय बेसोरनि गान्नायाबो आलदा बेसोरनि देलायनाय बायदि थासारि जानायफोराबो आलदा बेखौ मोन्थिनो हादों आरो आंनिफ्रायबो बेयो गोबां जोंनि नि थासारि जोंनि बेरायथाव जायगा बायदिफोरखौ मोन्थिनो हादों आरो हमदां होनो हादों